देखू हम अहाँ जँ पशुपालन करैत छी तऽ पशुपालककेँ ई ध्यान रखबाक चाही जे हम पशु खरीद रहल छी ओ पशुके स्थिति की छै ओ बढ़िआँ छै बढ़िआँ पैसा लागि रहल अइ स्वस्थ छै ओकरा हम खरीदलहुँ ओहिके बाद ओकरा हम देखरेख कयलहुँ सुन्दर ढङ्गसँ ओकरा रख रखाव कयलहुँ ओकरा हर गति गतिविधिपर ध्यान रखलहुँ जे एकरा हम पोसी आओर एहिसँ हम अपन जीविकोपार्जन चलाबी बीच बीचमे ओकर देखरेख करबाक चाही जे हमर पशु स्वस्थ अइ कि नहि अइ जेना ठंडा छै तऽ ठंडाके ओकर व्यवस्था करियौ जे हुनका ठंडा नहि लागय भोजनके व्यवस्था जे अइ से सुन्दर ढङ्गसँ होय ओहिके बाद जे पशुके हमरा बेचयके जे हमरा तरीका जे अइ ओहि पशुके हम एहन आदमीके हाथे नहि बेची जे ओकरा काटि दै कत्ल कऽ दै एहन लोकके तऽ हाथे निश्चित रूपसँ हम अपना पशुकेँ नहि बेची ई ध्यान रखबाक चाही पशुपालक लोकनिकेँ हँ विशेष परेशानी अहाँके अइ तऽ अहाँ जिलामे जगह जगह गोशाला बनल छै अहाँ गोशालामे जा कऽ जमा कऽ दियौन लेकिन निश्चित रूपसँ ओहन आदमीके हाथे अहाँ किन्नहुँ नहि बेचू जे अहाँके पशुके जाहि पशुके अहाँ बच्चा जँका पोसलहुँ हेँ आओर ओ अहाँके जीविकोपार्जन चलेलथि यए ओहि पशुके जँऽ अहाँ कसाइके हाथे बेचैत छियै तऽ ई बहुत दुर्भाग्य अइ किन्नहुँ नहि एकरा हम कसाइके हाथे बेची जा धरि ओ पशु हमरा परिवार चलाबैत छलय ता धरि तऽ ओ पशु हमरा लेल बहुत सुन्दर जँ ओ पशु दूध देनाइ बन्द कऽ देलकै तऽ हम ओकरा की कसाइके हाथे बेचब किन्नहुँ नहि नहि बेच सकैत छी अहाँ सभगोटए अपना अपना पशुके रक्षा करी धर्मक रक्षा करी